न मूंखे सिन्धी तमाम सुठे नमूने ईन्दी आहे छो त मां सिन्धी माध्यम स्कूल मां पढ़ियलु आहियां इन करे मूंखे सिन्धी सुठे नमूने लिखणु ऐं पढ़णु ईन्दी आहे ऐं मुंहिंजा ॿार बि मां मुहिंजा ॿार भले अंग्रेजी माध्यम में पढ़ंदा आहिनि पर उन्हनि खे बि मां सुठी सिन्धी सेखारी आहे उहे सुठे नमूने सिन्धी लिखी ऐं पढ़ी सघंदा आहिनि इन करे सिन्धी मुंहिंजी तमामु सुठी आहे